कला हिकु अहिड़ी वस्तू आहे जो सम्झो अॻिते वधण में जाम कम लाॻंदी आहे अने हूअ कला सम्झो अगरि पाण में त पाण ॿियनि खे हुनर सेखारियूं था त सम्झो के पाण अगरि ॿियनि खे बि सेखारे त पई आने ॿियों बि माण्हू अॻिते वधंदो अने हुनजो माने छा आहे पंहिंजो बि नालो रोशन थींदो पंहिंजे समाज जो बि नालो रोशन थींदो